आजकल बिहारके शिक्षा बेबस्थामे जे हइ समाजके बदलैके लिए बहुत सारा प्रोग्राम सरकारके करैके चाही आओर सरकार करि भी रहल अछि जाहिसँ अभी युग भऽ गेलै हइ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाके इलेक्ट्रॉनिक जमाना आबि गेलै हइ तऽ बच्चा सबके शुरूएसँ क्लासमे जे हइ पहिलेसँ जे हइ कम्प्यूटर शिक्षा देबैले अनिवार्य करैके चाही सरकारके आओर प्रत्येक बच्चाके जे हइ ओहिमे ओकर ज्ञान देबैके ओकरा बहुत देना जरूरी हइ ई बहुत मेन बेबस्था हइ आओर सरकारके जे हइ शिक्षाके बेबस्थामे समाजके फाइदाके लेल बीच बीचमे जे हइ टीचरोके लागी जे हइ ट्रेनिङ्गके बेबस्था करैके चाही टीचरोके जे हइ कम्प्यूटर साक्षरता करै लागी ऑनलाइन बेबस्था करितिए ओकरा सिखाबैके बेबस्था करैके चाही जाहिसँ जे हइ शिक्षक समाज बच्चा सबके जे हइ फाइदा हौते हँ आओर ओकरे हिसाब